हेल्थ कॅर सेंटरान चडशें कोरून नॉर्मल चॅकअप जोर येयल्यार वा आनी कितें जाल जाल्यार आमकां नॉर्मल चॅकअप थिंगा कोरपा मेट्टा पूण आतांच्या काळार चोवपाक गेल्यार तिंगा चोड फेसिलिटीज आतां केलो आहाय चोय हेल्त सेंटरान आतां नॉर्मल चॅकअपूय मेळटा प्लस डायबिटी ब्लड प्रेशर मागीर कोणाकूय हार्टअटॅक येयल्यार ओ एक्सिडंट जाल्यार मागीर दुसरे एशे कोन जायते फेसिलिटीज आतां मेळटात आनी अर्बन सिटिजान कितें अर्बन सिटीजान चोडशें सोगले फेसिलिटीज मेळटाय बोव करून कितें एमरजंसीज केसलेय ऑपरेशन वा कितेंय आसूं लॅक ऑफ ऑक्सिजन वा एक्सिडेंटल केस हाय फिवर केसलेय केसी आसल्यार आपशी थिंगा अर्बन सिटिजान सोगल्यो फेसिलिटीज आहाय सोगल्यो मेडिसिन्स वा कित लागता तितलेंय थिंगां रोकडो एमरजंसी मेळटाय सो ताका लागून दोनी कोडेन हेल्थ सेंटरांतूय आतां आतां येवपाक लागला आनी अर्बन सिटिजां तें ऑलरेडी आसलोलें सो हें आमकां आतां फेसिलिटीज दोनी कोडेन मेळटाय